हमरा आरके बाउ पप्पा रहथिन बाबा ई सब तही दिनसँ से मीठ खायइके खानाके बाद सब कोइ मोनमे होइ छै किछु मीठ खाइ तऽ सुआद मुँहके बदलि जायत तै दुआरे कनी खीरे बना लेलक कहियो ओइ खीर लिए दूध आनऽ पड़ल चावलके बनल तऽ चावल जोगाड़ करऽ पड़त चिन्नी अनलहुँ किशमिश नारियर छोहारा सब आनिकऽ ओइमे डालिकऽ खीर बनेलहुँ तऽ खाना खेलाके बाद कनी कनी सब चम्मचमे बाटीमे लऽ कऽ सबगोटा खेला हमरा सबके परिवारमे ई बबे दादासँ भऽ अएलै हन

फेर अपन कहियो सेबइये के खीर बनि गेल कहियो ओहोसँ नहि भेल तऽ कहलक मीठ बजारेसँ आनि लिअ मर्रे मधुर कोनो खरीद कऽ लऽ अनलनि नमकीनके बाद मीठ अपन खेलनि एनाही बनेलहुँ सबगोटा खाइत पीबैत अपन रहला आओर नहि तऽ चावल रोटी हाथ तर सब दिन लोक खाइते रहय छै मेन चीज तऽ उहे छै ओइके उपरसँ मोन बदलयके लिए सुआद बदलयके लिए किछु किछु अपन बनेलहुँ नहि बुझऽमे आयल तऽ लोकोसँ पुछि लेलहुँ किएक तऽ सब दिन तऽ माय आओर दादी जिते नहि रहय छथिन जे मरतय हमरो सबके आदत पड़ि गेलय ओनाही करैत करैत ओही हिसाबसँ खाना बनेलहुँ अपन अपन धिओपूतो बढ़ल गेल तऽ सबके मुँहकए जेहे खेन्ने रहतय वएह खायइके ने मोन हेतय जे नहि खेलक तऽ तऽ नहिये ने नुनगरके बाद मीठ खेनाइ जरूरी उ आर मङ्गय छै सब बालबच्चा अपनो सबके कुछो होइके चाही एनाही बनबय छियै तऽ ओइमे तऽ परिश्रम लगबे करतय समय लगबे करतय सीधा खानामे टेढ़ खानामे तऽ परिश्रम लगबे ने करय छै सबचीजके जोगाड़ करऽ पड़ल करऽ पड़ल बनबऽ पड़ल नहि बनेतय तऽ बच्चा सब जे नहि खेतै तब खाना बेकार भऽ गेल समेयो बेकार भऽ गेल ओत्ते मेहनतो बेकार भऽ गेल तइ दुआरे अपन बनबय छियै तऽ समय लगय छै ओइमे हे राखू ने